ना हमनाय जाय मानसिया ना हमनाय बि ना सारनायाव निशा थायो बि मानसिया गावनि गोनांथार खामानिखौ गारनानैबाबो ना एउनायाव गोसो होयो आरो जों नाखौ एखनबा बाहुमारिनाय होनो दाथ' गैला बाहुमारिनाया गोदो बाहुमारिनाय होनोमोन गिदित गिदित दबायाव ककाखाखाखि लानानै ज' ज' जेखाय खबाय लानानै ज' ज' हमोमोन गोग्रोमोमोन जायना जेरैबायदि ज जन्थ्र थायो एरैबायदि गाव गाबागाव केपासिटिनि नाखौ हमोमोन बेफोरखौनो जों बाहुमारिनायबो होनोमोन दाथ' बिदि गैला गोदोनिबायदि ज' ज' ना गोबोरनाय ना बामिखौ हमनाय बेफोरबायदि गैला बेनिखायनो आथिखालनि मानसिफ्रा बांसिनानो जेजों बा हाखर सारनाय बिदिजों लसै ना सारनायाव गोदोनिबायदि बाहुमारिलायनाय दबा गिदिर गिदिराव गोग्रोमनाय हमनाय बिदि माबाया गैला गोदोसो ज' ज' हमोमोन आथिखालाव बेफोरबायदि गैला